बीमारी होइ छै एगो नेङ्गरा बीमारी होइ छै तऽ ओकरा अहाँके एतऽ दबाइ नहि मिलत गाँवमे अपना किछु खियाइयो नहि ठीक भेलै एतऽसँ सुपौलसँ दबाइ मङ्गाउ एतऽसँ जाइयौ भाड़ा किराया दए कऽ सुपौल सुपौलमे डॉक्टर छै ओकरासँ अहाँ दबाइ मङ्गाउ आओर ओइ पशुके खियाइयौ तकर बाद पशुके एगो बीमारी होइ छै बड़का बीमारी एगो बड़को बीमारीके दबाइ छै नहि अपना बुते भेल तऽ जाउ डॉक्टरक पास डॉक्टर आयल ओकरा दबाइ देतै तऽ ओ ठीक हेतै आओर एगो बीमारी छै जे ओकरा एहन बीमारी होइ छै ककरो जीमे घाव भए जाइ छै तऽ ओकरा अपनासँ डॉक्टर लग जाउ दबाइ आनिकऽ दियौ ठीक भेलै तऽ ठीक छै नहि भेलै तऽ डॉक्टरक पास जाउ एगो बीमारी एहन होइ छै जे ओ हुनका खुरमे घाव भए जाइ छै तऽ ओ खुरके दबाइ छै जे एगो अहाँ डॉक्टरक पास जाकऽ सी टी सी आनिकऽ दियौ चाहे ओ गोटी आनिकऽ दियौ तऽ ओइसँ अहाँके ठीक होइ छै नहि ठीक भेलै तऽ अहाँ फेन दोसर डॉक्टर लगन जाउ दोसर दबाइ आनिकऽ दियौ एगो बीमारी एहन होइ छै जे अहाँके हुनका कतौ रुइयाँ उड़ि गेल कतौ अहाँके एगो बीमारी एहन होइ छै जे ओकरा नाङ्गरिमे रुइयाँ उड़ि गेल नाङ्गरि कटऽ लगल तऽ एगो ओहो दबाइ होइ छै तकर बाद अहाँके एगो एहन बीमारी होइ छै जे दूध लगै छै तऽ ओकरो एगो बीमारी होइ छै ओहोमे कोनो एहन बीमारी छै तऽ ओकरा लोक अपने आनिकऽ देलक दबाइ नहि ठीक भेलै तऽ दोसरठनसँ आनिके देलक एगो बीमारी एहन छै जे ओकरा पेटमे कीड़ा भए जाइ छै तऽ एगो गोटी चलल छै ओ गोटी अहाँ जाउ एतऽसँ घनश्यामपुर जाउ घनश्यामपुर हॉस्पिटलसँ आनिकऽ ओकरा अहाँ खिलाउ तऽ ओ ठीक होइ छै एगो बीमारी आओर छै जे एहन जे ओकरा पूरा देह भए जाइ छै कोनो एहन चकता चकतावला बीमारी तऽ ओहो अहाँके दबाइ होइ छै ओहो अहाँके अपना बुते नहि भेल तऽ जाउ चाहे हॉस्पिटलसँ आनिकऽ दियौ आओर चाहे अपनेसँ आनिकऽ दियौ ओ दबाइ अहाँ दियौ तकर बाद अहाँके ओ ठीक होइ छै पशुके लेल अनेक रङ्गके बीमारी छै जेहने आदमीके लेल अनेक रङ्गके बीमारी छै तेहने पशुके लेल अनेक रङ्गके बीमारी छै तऽ ओएह अनेक रङ्गके बीमारीके ओएह अनेक रङ्गके दबाइ आबै छै तऽ ओ अहाँके किसान आनिकऽ दै छै तऽ ओ ओइसँ ठीक होइ छै तऽ ओएह छै पशुके बीमारी ओइ सबमे ककरो पेटे खराब भए जाइ छै ककरो एहन बात छै जे मैदाने कब्ज भए गेल तऽ तकरो दबाइ छै एगो पशुके पेट खराब भए जाइ छै तऽ ओकरो दबाइ छै पेट झड़ल जाउ हॉस्पिटलसँ अहाँ आनिकऽ दियौ दबाइ तहन ओ ठीक होइ छै एगो एहन बीमारी छै जे ओ खऽर नहि खाइ छै तऽ ओ खऽरहोके दबाइ होइ छै तकर बाद एगो एहन छै जे जकरा दूध नहि बढ़ै छै ओकरा एगो दूधो बढ़ैवला दबाइ छै तऽ ओहो दबाइ दै छै पशुके तऽ ठीक छै तकर बाद पशुके एगो खऽरहो खाइवला दबाइ होइ छै एगो खऽरहो खाइवला दबाइ दै छै आदमी एगो खऽरहो अथी होइ छै तऽ ओएह सब बीमारी छै पशुमे अनेक रङ्गके जे ओएह बीमारी एगो खऽर खाइवला दियौ एगो आओर या कहियो गोबरे बन्द भए गेलै तऽ सेहो बीमारी होइ छै ओहो दबाइ दियौ तऽ आओर अहाँके पशु सबके ओएह बीमारी छै तऽ ओकरा गोबरोके सुख होइ छै ओकरा अहाँके दूधोके सुख होइ छै ओकरा हर चीजके सुख होइ छै ओकरा गोबरसँ अहाँके अङ्गना निपय छै ओकरो सुख होइ छै घर अङ्गना निपलक ओकरा गोबरके चिपरी ठोकलक ओकरा गोबरके खेतमे दियौ ओकरा गोबरके घोरिकऽ अहाँके जजातोमे छिट दियौ गोबरके खादो बनै छै तऽ ओइसँ अहाँके अङ्गना घर दूरा दरवाजा पवित्र रहै छै हर चीजसँ पवित्र रहै छै ओएह सब सबचीजसँ शुद्ध रहै छै